हाँ मैंने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन के अवसर पर हाथ से बना कार्ड उपहार में दिया था और मैंने उसके बाद यह मैंने अपने बचपन में दिया था और उसके बाद मैंने उसको अपने हाथ से बना हुआ एक बार स्वेटर भी उपहार में दिया था एक मफ़लर भी हाथ से बना कर उसको उपहार में दिया था और मैंने यह चीज़ों को हाथ से बना कर उसको उपहार में इसलिए दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है की बाज़ार से खरीद कर दी हुई चीज़ों में उतना हमारे प्रति हमारा जो स्नेह है जो प्यार है वह उतना सामने वाले तक नहीं पहुँच पाता है जितना हम हाथ से बनाई हुई चीज़ों को उसको देते है उपहारस्वरुप हाथ से बनी हुई चीज़ें उपहार में देने से हमारे मन की जो भावनाएं हैं और जो हमारी जो सोच है जो वह सब हमारे हाथ से द्वारा बनाई गई चीज़ों के जरिए वह सामने वाले तक पहुँचती है सामने वाला यह महसूस करता है की जो चीज़ें सामने वाला हमें उपहार में दे रहा है हाथ से बना कर वह हमारे प्रति कितना स्नेह और कितना विश्वास रखता है इसके जरिए इसलिए हाथ से बनी हुई चीज़ों का मूल्य सबसे ज़्यादा अधिक होता है